ہندوستان کا کھانا دنیا بھر میں مشہور ہے کیونکہ ذائقہ رنگ اور خوشبو سے بھرپور ہوتا ہے ہر ریاست کا اپنا خاص کھانا ہوتا ہے کچھ کھانے تیز مسالے مرچ والے ہوتے ہیں اور کچھ ہلکے اور سادہ ہوتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں لوگ سادہ اور آسان کھانے کھاتے ہیں جیسے دال چاول سبزی روٹی یا کھچڑی یہ کھانے جلدی بن جاتے ہیں اور صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں صبح کے وقت کچھ لوگ پراٹھا پوری پراٹھا پوری سبزی جیسے ناشتے کھاتے ہیں دوپہر اور رات کے کھانے میں سبزی دال چاول اور روٹی عام ہوتی ہے ہندوستانی کھانے میں بہت سے مسالے استعمال ہوتے ہیں جیسے ہلدی مرچ پاؤڈر دھنیا زیرہ گرم مسالہ یہ کھانے کے مزے دار کھانے کو مزے دار بنانے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی فائدے مند ہوتے ہیں کچھ خاص کھانے جیسے بریانی پلاؤ قورمہ یا حلیم شادیوں میں تہواروں میں بنتے ہیں میٹھے خانوں میں گلاب جامن رس گلا کھیر اور حلوہ مشہور ہے ہندوستان میں ہر تہذیب اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں اس لیے یہاں کے کھانوں میں بہت تنوع ہے جنوبی ہند میں اڈلی ڈوسا اڈلی ڈوسا سانبر عام ہے جس کے شمالی ہند میں راجما چاول چنے اور نان کھائے جاتے ہیں